आं भारत हादरनि सिङाव थानाय आसाम रायजोआव बाइकजों थांखांबाय आरो आं भारत हादरनि सिङाव थानाय गोबां जायगाफोराव थांनो गोसो आं थांनो गोसो जानाय जायगाफोर दं बेफोर जाबाय शिलं मेघालय सिक्किम लादाख मानालि मुम्बाइ आरो ग'वा बायदि बायदि बेफोर जायगाफोराव इसोरा सोरजिनाय माखासे मिथिंगायारि नुथाय बिफां लाइफां हाजो हाला दाउसिन दाउला आरो हाजोनिफ्राय दै बारजुमनाय जोङो नुनो मोननाय जायो बेफोर जायगाफोराव माखासे हारि हारिसाफोर थायो बिसिनि राव हारिमु आखल आखु गाननाय जोमनाय बेफोरखौ बै जायगाफोराव थांनानै जोङो सोलोंना लानो हायो बे जायगाफोरा बेरायनो थाखाय जोबोद समायना बेफोर जायगाफोराव थाङोब्ला जोङो गावनि गोसोनि दुखु दाहा दुखु दाहा गासिबो गोजानाव जायखारलाङो आरो गावनि गोसोखौ जोबोद खुसि मोनखांहोयो एसेनोसै